हमारे जोधपुर में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक उत्सव और कार्यक्रम धार्मिक क्षेत्र और राष्ट्रीय क्षेत्र त्योहार माने जाते है जैसे छब्बीस जनवरी पंद्रह अगस्त और कभी महात्मा गांधी का भी जन्मदिन मनाए जाता है यहाँ पे हमारे जोधपुर में कई प्रकार के त्योहार मनाए जाते है जैसे धार्मिक धार्मिक का बोला जाए तो दिवाली होली रक्षा बंधन और कई प्रकार के आदि मनाए जाते हैं और और राष्ट्रीय पूजा जैसे छब्बीस जनवरी पंद्रह अगस्त आदि भी मनाए जाते हैं यहाँ पे

जैसे धार्मिक दिवाली हो हिन्दू लोगों के लिए मनाए जाता है धार्मिक स्तर तुलसी माता की पूजा की जाती है कई कई प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं और कई पटाखे फोड़े जाते है होली में सभी लोग अपनी होली होली माता कि पूजा करते हैं और सुबह होली खेलते हैं रंग बिरंग अलग अलग कलर से होली खेलते हैं और जैसे राष्ट्रीय राष्ट्रीय अंतराष्ट्रीय कि बात कि जाए तो त्योहार छब्बीस जनवरी को हमारे सभी स्कूलो में डांस प्रतियोगिता होती है डांस झंडा लहराया जाता है और हमारे जोधपुर मैं यहाँ लाल किले में जोधपुर में तिरंगा पंद्रह अगस्त छब्बीस जनवरी दोनों को लहराया जाता है कई प्रकार के त्योहार आदि मनाए जाते हैं